हेलो हेलो हम जूता चपल से बोल रहै है जूता चपल है दुकान हमको हँ छै अहाँके कोन सैंडिल चाही बोलू रङ्ग बिरङ्गके सैंडिल हमर पास छै फलेटके रोडके बार बारके मोतीके बिकेशीके फलाइट यऽ अहाँ कोन लेबै फलाइट कम्पनीके बोलू सैंडिल लेनाइ छै बढ़िआँ बढ़िआँ छै सैंडिल फलाइटके रङ्ग बिरङ्गके कलर अहाँके मिल जायत लाल गुलाबी पीला बढ़िआँ कलरके लाल पीला गुलाबी बैगनी हरदी कलरके सब कलरके छै अहाँ बोलू तऽ अहाँ कोन कलर लेब हँ हँ पाँच नम्बर छओ नम्बर सात नम्बर नओ नम्बर तक भी राखै छियै हम पाँच नम्बरके अहाँके मिल जायत बढ़िआँ क्वालिटीके बढ़िआँ अहाँके बढ़िआँ रेटमे मिल जायत बहुत अच्छा एहि दोकानके नाम चलै छै ई दोकानके एगोके दाम पड़त अहाँके अढ़ाइ सए कोनो साढ़े तीन सए कोनो दू सए महगो बला यऽ पाँच सए यऽ नओ सए यऽ अहाँ बोलबै नहि तऽ अहाँके जतना बोलबै ओतना अहाँके दए देब हम ओ दुल्हन सेट लेनाइ यऽ ओ शादी उदी छियै दुल्हन सेट लेनाइ अछि की ओ अहिके शादी छियै बढ़िऑं पूरा एकदम फेमस मिल जायत संजीव मोदी नामी छै अहाँ पूछबै कतौ ई चप्पलके दोकान ई दोकान नामी छै लड़काके जूत्तो यै यहाँ अपन दुल्हाके लै लए चाहै छियै ओहो यै अहाँके बढ़िआँ बढ़िआँ क्वालिटीके यै हँ जूत्ता बहुत अच्छा यऽ अहाँके जे ओ पिन्हत ने अच्छा लागत अहाँ देलहुॅं जुत्तोके छै पाँच सए सात सए नओ सए छै बढ़िऑं बढ़िऑं जूत्ता फ्लेटके छै एक्वा लाइट छै एकर बाद रोजके छै बार बार छै एलौके छै फलाइटोके छै यै यहाँ बोलू तऽ अहाँ कोन लेबै कलर अहाँ बोलू तऽ लाल आर छोड़ करिआ लेब अहाँ अपन हसबैंड मतलब दूल्हा खातिर छै करियौ छै बढ़िऑं छै करिया तऽ छोड़ि दियौ दए दै छियै अहाँके के कैथी कलर किएकि शुभ शुभमे शादी शुभ शुभ छियै ने शुभ शुभमे बढ़िआँ होइ छै ने आयँ